नमस्ते भाई साहब मैं झीली बोल रही हूँ आपके यहाँ से मैंने हमेशा कई सारे कैब और कार बुक किए हैं मैं आए दिन आपके यहाँ से कार बुक करती हूँ जी हाँ मुझे पता है आप ये बात जानते हैं मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं अभी कुछ दिनों में ही अपने परिवार के साथ पूरा काश्मीर घूमने के लिए एक हफ्ते की ट्रिप पे जा रही हूँ तो मुझे आपके यहाँ से एक कैब चाहिए तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं आपको कैश पेमेंट करती हूँ पर क्या प्रोमो कोड से मुझे कोई छूट मिल सकती है अगर उससे कोई छूट मिल सकती है तो आप मुझे बता दें धन्यवाद